میرا فسٹ پروڈکٹ آن لائن پروڈکٹ منگایا تھا میں نے گینر منگایا تھا جس سے مجھے بہت بہت اچھا ایکسپیرئنس ملا بہت ہی اچھا فلیور تھا گینر کا بہت ہی اچھا ٹیسٹی تھا اس میں میرا مسل بل بھی ہو رہا تھا بہت ہی اچھا تھا وہ ہم جب گینر لے رہے تھے تو ہمیں بہت ہی انرجیٹک فیل ہو رہا تھا اور وہ جو فلیور تھا اس کا فلیور بھی بہت اچھا تھا اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا میرا فسٹ پروڈکٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ جو جیسا میں نے آڈر کیا تھا ویسا ہی آیا اس میں کوئی ڈیفکٹیو نہیں تھا سارا ہی ٹھیک تھا اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا اور اس اور وہ جو میں آن لائن منگایا تھا اس سے مجھے بہت اچھا پازیٹیو ایکسپیریئنس ملا کیونکہ جو میں نے آڈر کیا تھا ایک دم اس سے بیسٹ ملا تھا اور وہ مجھے کافی فائدے مند رہا ہمارے باڈی کے لیے